जब हमारे यहाँ लड़की की शादी होती है तो उसकी तैयारी हमारे माँ बाप पहले से करके रखते हैं खाना पीना दहेज का सामान सामग्री वगैरह सब तैयार करके रखते हैं उसमे ज्यादा पैसा ले के रखते हैं जैसे दहेज में हमको टी वी देना है अलमारी कई प्रकार के उपहार देना रहता है और जो भी मेहमान आता है मेहमान आते हैं वो भी उपहार देते हैं और पूरे जो लड़के वाले के तरफ से मेहमान लोग आते हैं उनका आदर संस्कार करते हैं उनको पूरा खाने की व्यवस्था वगैरह अच्छी से अच्छी करके करके देते हैं लड़के को अंगूठी चैन और पैसे दिया जाता है लड़की को भी बहुत सारे तोहफा तोहफे और जेवर सब चीज लड़की की पसंद से लिया जाता है बहुत सारी सामग्री लड़की को दहेज में दी जाती है और अच्छा सा अच्छा दिया जाता है